हैलो गुड मोर्निंग सर आप डॉक्टर साहब बोल रहे हो क्या सर एक्चुअल कल नाईट में मैंने डिनर किया उसके जस्ट दैन आफ्टर फिर मैं सो गई उसके बाद में मतलब सडनली पेट में दर्द होने लगा सर तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या इश्यू हो रहा है क्या प्रॉब्लम हो रही है सर कल पार्टी थी तो पार्टी में मंचूरियन वगेरह लाया था मैम ने पार्सल किया था हाँ सर हम लोगों ने हाँ मतलब कि होटल में तो नहीं गए थे मेम ने ही बुलाया था मतलब पार्सल करवाया था उन्होंने जी होटल से ही मँगवाया था जी नहीं हाँ जी जी जी जी सर एक्चुअल मतलब मतलब क्लिनिक आने में मुझे वेहिकल की नीड होगी बट मेरे पास में वेहिकल नहीं है सर तो क्या आप होम डिलीवरी कर सकते हो ओके सर ओके सर ओके ओके ओके थैंक यू सर